टीवी ते मुंहिंजो पसंदीदा चैनल आहे फूड फूड संजीव कपूर जो चैनल आहे त मूंखे इलाही पसंदि ईंदो आहे छोकी उन्हनि जी जेकी रेसिपी ॿुधाइण जो तरीक़ो आहे ॾाढो सहुलो आहे घर जी रोटी त हर कोई ठाए वठंदो आहे पर थोरो चेंज करे करे ठाहियो त ॿार खुश थी वेंदा नि उन चैनल ते मां वाइट सॉस पास्ता सिखियो मूंखे हेतिरो मुश्किल न लॻो पहिरियों मूंखे लॻंदो हुओ जीअं वाइट सॉस ठाहिण ॾाढो मुश्किल कमु हूंदो पर ॾह मिंटे में मुंहिंजी वाइट सॉस ठही वई पास्ता ठाहिण मां टोटल मुनो कलाक लॻायो मुने कलाक में एतिरो टेस्टी पास्ता ठहियो इहा लॻे पियो रेस्टोरेंट जो आहे मुंहिंजा ॿार बि खाई करे ॾाढो ख़ुशि थिया तॾहिं हुन खां वरी मां इहो चैनल हमेशह ॾिसण शुरु कयो हिकु न ॿ न इलाही सारा इलाही सारी रेसिपी मां नए चैनल ते सिखियूं नी ऐं हुन चैनल जी वजह सां मां इलाही तारीफ़ बि थींदी आहे